खैना गोदानफोरनो हाबायाव मानसिफोरा गोबां रोखोमनि बान्था होयो जेरै दख'ना साद्रि गान्नाय जोमनाय गोबां रोखोमनि गान्नाय जोमनाय होयो जेरै संनाय खावनायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौबो होयो जेरै हमनानै ला संनाय खावनायाव गोनां जानाय कुकार जाग्रा ओंखाम जाग्रा थोरसि खुरै गासैखौबो होनाय जायो बुंनो थाङोब्ला संसार जानायाव गोनां जानाय गासिबो मुवा बेसाद गानग्रा जोमग्रा गासैबोखौनो होयो बेजों लोगोसेनो गोबां जानाय लोंनाय बो होफानाय जायो नांगौ बादि संसार जानायाव गोनां जानाय गासैबो मुवाखौनो खैना गोदाननो मानसिफोरा हाबायाव बान्था हिसाबै होयो बाव जौथुब हरनाय जायो मानोना बे गोदो गोदाय आबै आबौ आजै आयं मोननि समनिफ्राइनो जोथोब हरनाय नेम खान्थिया दङ न'खरनिफ्राय बा सोरबा बिमाय सोरबा बिबथै बिमादै जानाय बिसोर गोसोबायदि गावसोरनि गोसोजों मा बान्था हरो बेखौनो जोथोब बुंनाय जायो जेरै सोरबा उन्दुग्राफ्रा बिसिना फालें सोरबा द्रेसिं आइना सोरबा गद्रेज गोबां रोखोमनि गोबां मुवा बेसाद हरनो हायो बेफोरखौनो गासै लानानै जोथोब एबा बान्था खैना गोदाननि बुंनाय जायो बेजों लोगोसेनो गामिनि बयबो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गोबां रोखोमनि बान्था होनो हायो बेयाव जेबो माना थाया बान्था होनायनि जेरै गोसो ओरै बान्थाखौ खैना गोदाननो हाबायाव होनो हायो जेरै नांगौ बादि नोंनि गोसोबादि होनो हायो बेवहाय रावहाबो जेबो बुंनांगौ बा बुंनो थाखाय जेबो मोन्थाइ गैया जायहा जेरै गोसो एरैनो होनो हायो जेरैबायदि होनो ओरैबायदि बेसेन गोसा बेसेन खम बेसेना एसे बारा बा बेसेना एसे गेजेर बेसेना एसे गोजौथारनि गोसो बादि होनो हायो बेयाव जेबो माना गैया बेयाव जेबो बादा होलायनाय गैया जेरै नांगौ ओरै बा जेरै गोसो ओरै होनो हायो आरो जेरै बायदि मुवा बेसादाबो गोबां रोखोमनि दं थिक बेबादिनो जेरैबायदि होनो गोसो जेरैबादि होनो हायो आरो